जोंनि गामियारिनि आइजोफोरा मोसानायखौ मोजां मोनो मानोना जों जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल दख'नाजों जों बागुरुम्बा मोसायो आरो बेजों लोगोसे जों बयबो खेराय मोसायो जोंनि बे खेराय आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ जोंनिनो बर' हारिनि आबै आबौमोना बिमा बिफाफोरा बिसोरो नायनानै जोबोर मोजां मोनो मानोना जोंनि बर'नि हारिमुखौ बिसोरो लाखियो जोंनि बर'नि सिनायथिखौ बिसोरो लाखियो मानोना जों बयबो मोसानायाव बयबो बाहागो लायो जाहाथे जोंनि बे बागुरुम्बा आरो खेराय मोसानायाव जोंनि आबै आबौमोना सिगां मोसाबोनाय समफोरखौ जों गोसो खाङो जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया बेसे समायना खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायजों बेसेबां गोमहोयो आरो जोंनि बिमा बिफा आबै आबौमोनखौ बेसेबां रंजाखांहोयो बिसोरनि गोसोआव जोंनिनो मोनसे जोंनिनो मोनसे सिनायथि बिसोरखौ जों गोजोनहोनो हायो दामनायजों मुसुरनायजों सिफुं सुनायजों मोसानायजों हायलालाय हुइलालाय बागुरुम्बा मोसानायजों जों बिसोरखौ मोजां मोनहोयो मानोना बे मोसानायजोंनो जोंनि बे दुखु दाहाफोरा जोंनि माबाफोर जानांगौ जाथायफोरा स्रां खारो जाहाथे जों मोसानानै मोजां गियान मोननानै जाहाथे मोजां रोंगौथि मोननानै जोंखौ बिसोरो थुलुंगा होनानै जों बे मोनसे मोसानायखौ मोननो हायो जाहाथे जोंनि बर'नि हारिमुवा दा गोमालांथों आरो जों खेराय मोसानायाव होन बागुरुम्बा मोसानायाव जों बयबो जों बाहागो लानो हानाय बायदि आरो जों माबा मोनसे सभाफोर जायोब्ला जोंनि बर'नि हारिमु ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै जों प्र'ग्रामफोराव मोसाहैयो आरो जोंनि बे मोसानाय मुसुरनायाव जोंनिनो गोबां लोगोफोर आबै आबौ बिमा बिफाफोरा बाहागो लाफैयो आरो जोंनि बे मोसानाय मुसुरनायाव जोंखौ बयबो मदद होयो बेखौनो जों आसा खालामो जाहाथे बिसोरबो जोंनि बे मोसानाय दामनाय देनायाव बयबो बाहागो लाफैयो होननानै आंनिनो बे मोनसे गामियारिनि सिनायथियाव बेखोनो बुंनाय जाबाय